ہاں ہیلو بھائی السلام علیکم ارے سن نا یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ باہر پڑھائی کے لیے تیاری کر رہا ہوں ہاں ہاں ہاں بس وہی ہاں اب داخلے کا بات چل رہا ہے ارے داخلے کی بات چل رہی ہے تو پتا ہے وہاں سے ایک نئی چیز کا مطالبہ سامنے آ گیا پین کارڈ چاہیے ہاں بھائی پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ بینک والوں کا کام ہوتا ہے بینک والے جو ہے آدھار کارڈ پین کارڈ تلاش کرتے ہیں بغیر اس کے کوئی کام ہی نہیں کرتے ہیں لیکن پھر پتا چلا کہ یہ یونیورسٹی والے بھی مانگتے ہیں میں نے کہا چلو پتا کرتے ہیں تو وہی میں جو ہے نا اپنے اسکول کے مشہیر کے پاس گیا ہاں ہاں وہی وہی سر ہاں جو پچھلی بار اسکالرشپ کے کاغذ میں مدد کر رہے تھے نا میں نے ان سے کہا کہ سر یہ پین کارڈ والا چکر کیا ہے تو ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تو سادہ سا کام ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں ہاں انہوں نے انہوں نے کہا سب بتا دیا ہاں ہاں بتایا ہے ہاں کہا کہ سب سے پہلے درخواست کا فارم بھر لو پھر شناختی کارڈ پیدائش کے سرٹیفکیٹ اور جو ہے پتہ ثابت کرنے والا کاغذ جو ہے ساتھ لگا لینا ہے ہاں نہیں آفلائن بولے آنلائن بھی دے سکتا ہے لیکن اگر پہلی بار ہے تو کسی کی مدد لے لو ہاں میں نے کہا ٹھیک ہے سر آپ ہی گائیڈ کر دیں انہوں نے سارا طریقہ سمجھا دیا نہیں نہیں نہیں نہیں ہاں بس بس کاغذ تیار کر رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ کل ہی جمع کرا دوں اچھا تو بھی تو کہہ رہا تھا کہیں باہر جانا ہے پڑھنے نہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر تو بھی اگر پڑھنے کا کہیں سوچ رہا ہے تو جتنے سارے کاغذات ہوتے ہیں پہلے ہی یہ جو ہے بنوا لو جمع کرا ٹھیک ہے شکر